जोंनाव गलाब फुल गायदोंमोन आरो फांसेल' ओमफ्राय सोब गासैबो दाउला खिंगुरगोजाजोब बिबार बारा बेफोरखौबो जोंना आं दानफायहोजोबो बिबार बारनायफोरबा समायना नुथारो आं बे बिबारफ्रानो बारा बारनायानो बे फांसेल' ओंखायनो बारा बिबार फुलिखौबो गायबाङा फांसे फांनैल' बिदिनो गायनोसै दोननोसै गासैबो गय दंफां बायदिसना गायहरजोब्बाय गय दंफां गय दंफांफोरजोंनो आबाद खालामनानै जानो लुबैयो आरो सबखौनो खुमब्रा दंफां बायदिसना देग्लायथ' आजां गाजां गायबाबो थाङा थाङा ओंखायनो रागा जोंनानै बेफोरबायदि गोबोरखि हासार होयै होयै गायबासो जायो होन्नानै गोबोर हासार होनानैसो गायनानै दा एसे आबादफोरखौ थिखांनो हाबाय दा बेनि दारैनो बाराद्राय माबा गैला दा खुमब्रा दंफांफोरखौ एसे हासार होयै होयै गायला जोबबाय गायनानै जोगोनार गायबाय फान्थाव गायो बिदिनो फान्थावफोरखौबो एसे एनै गायबासो मोनजायो होन्नानै गायनाय जाबाय आरो फान्थाव फुलिखौ बायनानै दस्राफोरनिखौ गायफैबाबो जाया बांगालफोरनिखौ लाबोबाबो गायफैबाबो जाया नालाय जों नों आं लखेलफोरनिखौ गायफैबा जायो आरो गय दंफां गय दंफांआव बिदिनो गायनानै दा एसे आराम माबाजोबबाय थांजोब्बाय माखासे बिदिनो सिगां गायनाय गायनायआ बिदिनो बारहुंखाजों बायला जोब्बाय आरो दायो फिसा फिसा दङ बिदिनो फुलि खालामगासिनो दाख्लैफोर आरो गायबाय गायनानै आरो दा नै फुलि फिसा फिसा दङ बेखौ गायहै दा गायथवा देनां गायनोसै आरो दा माबा फुंजोब्बाय आरो बे सिगां गायनाया गय दंफां गायोबा माबायदि फिथाय मोनो होननानैनो गय दंफांखौसो बांसिन गायनाय जायो आरो फुलि खालामनाय जायो दा बबेबा बबेबा फुंहां बबेबा फुंथ'वाखै ओंखायनो बिफां लाइफांफोरखौ नागार नाङा बिफां लाइफां गायोबा एसेबां ग्रोम ग्रोम बारि बागान थायोबासो मोजां बिदि होन्नानै आरो मानसिफोराबो बिदिनो मोजां समायना होन्नानै बुङो बेफोरखौनो गायनानै जायाबा बेफोर बायदिखौनो खस्थ' खालामनानै जायो